आं किदें उलय हांव रसिका नायक आं शेत मातशें बरें चलना आतां कोण अशें मानाय बीन मेळना पाडींग उरता सगलें आतां बिल्डींगे बीन काडलेले आसता न्हू सगळे शेत हां आं हय तशें आतां हय जाल्यार कमी दिसपाचें होय

आं पीक बरें आसता पीक बीन बरें ना न्हू ती आं होय आनी गोरमेंट दिता पयशे बीन कितें आं आं आं

आं तेंच टायमार येता आसा बरें आ चेडून हय येता केन्ना ना आतां ते सगळीं कामांक अशें जाय केन्नाय वयता तशें करून फाल्यां होय मशीन घालपा आसा फाल्यां हांव पळयतात फाल्यां मशीन आं बरें हय येता हां हय आनी तुमचे थंय मशीन घालतले जाल्यार कितले घेता पयशे आं आं हां तितल्याकूच बाद जाता हय हां हां तुमी रोंपे बीन लायतात भाजी मिरसांगो आं आं

आं बरें तर आं घेता